ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کون بول رہے ہیں آپ اچھا جی شاہنواز بولیے کیا ہے کام ہے آپ کو ہوں اچھا اچھا جی آپ مطلب پٹنہ سے پورنیہ گھومنے کے لیے آ رہے ہیں آپ کو مطلب کوئی اچھا جگہ بتانا ہے آپ کو جی جی یہاں پر بہت اچھا جگہ ہے آپ جیسے کشن گنج کا نام سنے ہوں گے وہاں پر مطلب چائے کی بہت اچھی باغان ہیں چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں آپ کو ملیں گی یہاں کا آب و ہوا بہت زیادہ بہتر ملنے والا ہے کہیے آپ کو میں پورے گھما دونگا میں ایک ٹورسٹ سیمانچل ٹورسٹ پر کام کرتا ہوں جی اور آپ کو کیا جی جی آپ لوگ کتنے لوگ آ رہے ہیں اچھا تین آدمی آ رہے ہیں سر یہاں آپ جو آئیں گے تو مطلب آپ کسی ریسٹورینٹ میں رکیں گے یا پھر مطلب آپ کا کوئی مطلب فیملی وغیرہ یہاں پہ رہتے ہیں اس کے گھر میں رکیں گے اچھا مطلب سارا خرچ ریسٹورینٹ وغیرہ میں ہی کرنا ہے نا جی ایک آدمی کے لیے آپ کو مطلب چالیس سے پینتالیس ہزار کا مطلب لگ جائے گا تین دن کے لیے ڈسکاؤنٹ چاہیے سر آپ کو آپ کو کچھ ڈسکاؤنٹ چاہیے مطلب ہاں جب آپ یہاں سامنے آئیں گے نا جب آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے تو مطلب جب گھومیں گے پھریں گے تو مطلب کچھ ڈسکاؤنٹ ہو ہی جائے گا

جی ٹھیک ہے اور جب آئیے گا تو پھر مطلب سر اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو مطلب سودھا چاہیے یہاں کے لیے یہاں اور کوئی مطلب فیسلٹی چاہیے آپ کو دوسری جگہ گھومنے کے لیے یہاں پر بھی مطلب ایک اور جگہ ہے جی جی اور یہاں پہ ایک جگہ ہے فیمس مطلب جلال گڑھ وہاں پر مطلب قلعہ آپ کو ملیں گے وہاں پر بھی آپ کو مطلب ہم گھما سکتے ہیں اگر آپ گھومنا چاہیں گے تو جی جب آپ یہاں آئیں گے تو ایک بار ہم سے کال کر لیجیے گا تاکہ ہم مطلب آپ کو جو سارے سودھا ملے گی مطلب پہلے سے بنا کے رکھیں گے تاکہ آپ کو مطلب کسی چیز کا پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے